भारतारि हारिमुयाव दोरोङारि मोसानाय आदबफ्रा जोबोद गोनांथि जानानै दं मानोना मोसानायानो मोनसे जाथि एबा हारिनि सिनायथि आरो मोसानायनि गेजेरजोंनो जों गासैबो सान्नाय हनाय आरो गासैबो गोसोनि लुबैनाय हास्थायनायखौ जों फोरमायनोबो हायो बेबायदिनो मोसानाया गुबुन गुबुन रोखोमनि जानो हागौ आथिखालाव जेरैबायदि बागुरुम्बा मोसानाय बेबो मोनसे जोंनि बर'नि मोसानाय नाथाय दानि जुगाव बर'फ्रा गुबुन जाथिनि मोसानायजों गोरोबनानै आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि मोसानाय सोरजिनो हमदोंंसै दा आथिखालाव बेबायदि नंला जे जोंनि गासैबो बागुरुम्बा मोसानायाल' जोंनि फुरा दुलाराइ बुहुमावनो गोसारनांगौ बेबो नङा नाथाय जों गुबुननि गासै मोसानायखौबो बोजबना लानांगोन दानि जुगाव बागुरुम्बा मोसानायखौ एफाबां गोनांथि गोनांबो सानला बेखौ खालि माबा मोनसे मिथिं जानाय एबा माबा मोनसे प्रग्राम जानायफ्रावल' जों मोसानाय नुयो नाथाय दा गोदान मोसानाय जेरैबायदि रिमिक्स मोसानाय बिदिनो लाब्रा मोसानाय बिदि गुबुन गुबुन रोखोमनि मोसानायखौ जोङो बाहागो रान्नो हमदों आरो ओमफ्राय बेबायदिनो बर'फोरा गुबुन जाथिनि मोसानायजों सोमोन्दो दंसै आरो ओमफ्राय दा बेफोर मोसानाया गासैबो गुलाय गुजाय जानो हमदोंसै आरो बे मोसानायखौ जोङो दा थि खालामनांगौ होन्नानै जोङो सुबुरुन लायो नाथाइ जोंनि गोदान जेनेरेसनफ्रा बेखौ एफाबां बोजबनानै लालिया मानोना गोदान गोदान सोलोंथाइ मोन्नानै गोदान मुगाजों बयबो खारफानो लुगैयो बेबायदिनो गासैबो मोसानाय मुसुरनायफ्रा गासैबो गासिबो हारिनि गासैजों समान जानो हमदोंसै आरो बेहाय गोजौ गाहाय जानांगौ बेबायदि जेबो गैलिया नाथाइ मोसानाय मोसानायनि गेजेरजों जों बहुद बायदिसिना गोजोन्नाय मोनो जेरैबायदि जोंनि दुखुनि समाव दुखुआरि मेथाइ मोसायो बिदिनो रंजानाय समाव रंजानाय मेथाइ मोसायो बेबायदिनो गुबुन गुुबुन रोखोमनि आरो बे मोसानाया मोसानाया गासै खन्नाय आरो गान्नाय गान्नाय जोमनायजों सोमोन्दो दंसै जेरैबायदि बागुरुम्बा एबा खेराइ मोसानाय बिदिनो आरो गोजाम मोसा खायसे मोसानाय दङ बिदिनो बारदै सिख्ला मोसानाय गासैबो मोसानायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गान्नाय जायो द्रेसफ्रा जेरैबायदि खेराइ मोसायोब्ला खानाय हसारनांगौ बिदिनो बागुरुम्बा मोसायोबाबो गुबुन बेबायदिनो गान्नाय दख'ना आग'र बिदिनो बायदिसिना मोसानायाव लाग्रा आगजुफोर जेरैबायदि दाहाल थुंग्रि मोसानाय बेहाय दाहाल आरो थुंग्रि लानाय जायो बिदिनो सान्द्रि सिबनाय मोसानाय बिहायबो सान्द्रिखौ लाफानानै मोसानाय जायो बेफोरबायदिनो ना गुरनाय मोसानाय ना गुरनाय मोसानायावबो बेबायदिनो जेखाइ खबाइ आरो जान्जि खाफ्रानानै बेबादिनो मोसानाय जायो आरो बेफोर मोसानायखौ हान्जा मोसानाय जायो बेबायदिनो हौवासाफोरा गामसा गान्ना मोसायो ओमफ्राय हिन्जावसाफोरा बेबायदिनो बायदि मैया गाबनि आग'र गाबनि दख'ना गान्नानै मोसायो बे गासैबो मोसानायफोरा जोंनि हारिजों आरो हारिनि आसारखान्थि गासैखैबो सिनायथि खालामो बेफोर नाथाइ दानि जुगाव गुलाय गुजाय जानो हमदोंसै मानोना जोंनि गासैबो बे दुलाराइ बुहुमावनो मोनसे सुबुं माहारिया गासिबो समान बेहाय गोजौ गाहाय गेदेर उन्दै जेबो गैया बेनि थाखायनो बे गावनि आसारखान्थिखौल' जौगानांगौ बेखौ सान्नायाबो गोरोन्थि जानो हागौ मानोना बेहाय रोजा रोजा गुबुन गुबुन रोखोमनि जारि हारि हारिमु आरो राव रालायग्रा सुबुं दं जों सासेया गुबुन सासेनिखौ ल' खालि नायबाइ थायोब्ला गावनि हारिया थालांगोन बेबायदिनो गावनिखौल' नायबाय थायोब्ला गुबुननिया थालांगोन बेनिखायनो दा गोदान मुगायावथ' बेफोर गासैबो माने समान जानांगौ होन्नानै बुंदों आरो बेबायदिनो सोरबायदि एरैबायदि बुंदों बे जि बोसोरसोनि गेजेरावनो जानायनि खोथा बायदि जोंनिफोरा दुलाराइ बुहुमावनो मोनसे गामि बायदि जेरैबायदि जों जेराव गोसो बिदि थांनो हागोन गोसोबायदि रायलायनो हागोन जेरावबो जेरैबो जों गोसो बायदि गिदिंथिंनो हागोन बिनिखायनो गासैबो बेफोरो गासैबो जों गोथार फोलेर थाङा बुंनानै दानि गोदान जेनेरेसना बेखौनो लुगैदों आरो दा बेबायदिनो सासे दोरोङारि मानसिया जेब्लायबो गावनि हारिखौल' सिनायथि होनो सान्नाया गोरोन्थि जानो हागौ बेनि थाखायनो दा जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानांगौ सोलोंथाइजों लोगोसे जों गावनि हारिमुखौ बावनो नाङा आरो गुबुननिखौबो गावनिखौबो समानै बोजबना लानांगौ मानोना दुलाराइ बुहुमा मोनसे गामि बायदिनोखा आरो बेहाय जों बयबो अनलायना थानांगौ बेबायदिनो दावराव दावसि जायोब्लाबो जों बुजिलायनानै थाबैनो समादान खालामनानै जोङो सुखु गोजोन बे बुहुमाव थांनानै थानो नाजा नांगौ आरो बेबायदिनो सासे मोसागिरि जानोब्ला बेनि सा मोसानायनि गासैबो बुस्थु रुल आरो रेगुलेसन थायो बेफोरखौ मानिनानै सोलिनांगोन जेरैबायदि जोंनि मोसानाया गुबुन गुबुन रोखोमनि बे जों बैसागु मोसानायाव बेलेक मोसायोब्ला बे खहाबगोनां जानाय नङा जों बागुुरुम्बा मोसानायखौ जुदि जोङो गासैबो मोसानायनि स्टेप आ गुबुनफोरखौ जों साजायनानै गुबुन रोखोमनि बा जुटा गान्नानै मोसायोब्ला बा थफि गान्नानै मोसायोब्ला बेयो मोसानायनि मोनसे गुन जानाय नङा एबा जोंनि दानि आजै आजौनि गालांनाय जि खोथा बेफोरखौ मानिनायनि मोनसे गुन जानाय नङा बेनिखायनो जों गासिबो गाव गावबागाव मोसानाइनि रुल थायो बे रुलखौ मानिनानै सोलिनांगोन आरो गावनि जा रोंगौथि बेखौ दिन्थिफुंनो थाखायबो जों मोसानायनि गेजेरजों गावखौ सिनायथि होनो हागोन बेबायदिनो आरोबाव जोंनि बर'ल' नङा जोंनि आसामावबो बेबायदिनो गुबुन गुबुन मोसानाय दं जेरैबायदि आदिबासिफोरनि जुमुर दान्स बर'फोरनाथ' बागुरुम्बा थाहैबाय बिदिनो हारसाफोरनाबो दङ जें बिहु होनो बिदिनो बैसागु मोसानाय बिहु मोसानाय आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि मोसानाय दङ फिसा फिसा जोंनि बर' हारिल' नङा जों बे दुलाराइ आसामाव गासैबो गुबुन गुबुन जाथि गुबुन जौसेनिबो बारा बुंनो थाङोब्ला गुबुन गुबुन रोखोमनि मोसानाय दङ बिदिनो सट्रिअ मोसानाय कथाकलि मोसानाय बिदिनो बायदि रोखोमनि खायफा खायफा दोहोरोमारि मोसानाय खायफा रंजानानै मोसानाय बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मोसानाय थायो बेखौनो दा दुलाराइ भारत हादराव बेफोरखौ गासैबो जिआइथेख हिसाबै मोसानाय मुसुरनायखौ सोनो हमदोंसे थिग बेबायदिनो जोंनि बर'नि बागुरुम्बा मोसानाया खालि आसामावल' नङा बिदिनो दुलाराइ भारत हादरजों लोगोसे नेपाल बायदि हादोराव अवेस बेंगल बायदि मोनसे स्टेटआवबो दङ बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव गासैबो गोसारलानानै दङ आरो मानोना जोंनि बर'नि मोसानाय आरो गान्नाय गासिबो बयनिबो गोसोखौ बोनो हायो बेबायदिनो गुबुन हारिनि मोसानाय जेरैबायदि बिहु मोसानाय बि बिहु मोसानायाबो फुरा दुलाराय भारत नाङैनो गोसारलानो हमदोंसै आरो बेखायनो जों गासैबो मोसानायफोरखौ हेव खालामा लासिनो बोजबना लानांगोन मानोना जों बेहाय गासिबो अवान आर्थ अवान फेमिलि हिसाबै जों थांनानै थानांगोन